پچھلے سال نومبر کے مہینے میں میں نے میشو ایپ کے ذریعے ویوو کا ایک موبائل فون خریدا میشو ایپ کے ذریعے موبائل فون خریدنے کی وجہ سے وہ موبائل مجھے مارکیٹ سے کافی سستا ملا اور وہ موبائل میرے لئے بہت فائدے مند ثابت ہوا کیونکہ اس سے پہلے میرے پاس کی پیڈ فون ہی تھا اور مجھے انڈورائڈ فون نہ ہونے کی وجہ سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا جیسے کہ مجھے کوئی ویڈیو دیکھنا ہو یا پھر ویڈیو کالنگ کرنا ہو یا مسیج کے ذریعے بات کرنا ہو سبھی کچھ اس موبائل میں موجود ہے اس کے علاوہ انٹرنیٹ کا استعمال بھی اس موبائل فون میں خوب اچھی طرح سے ہوتا ہے بذات خود یہ موبائل میرے لئے کافی ہیلپفل ہے